छोकिरी चाहे हुजे या छोकिरे जी शादी हुजे गिफ़्टूं सभिनिनि खे मिलंदियूं आहिनि छोकिरीअ जी शादी में पंहिंजा मिट माइट हुजनि सोन चांदी ऐं कपिड़ा लटा असांखे सभु ॾियणा पवंदा आहिनि दोस्त यार रोक ॾींदा आहिनि तरह तरह जूं सीनरियूं ऐं सभु दहेज में ॾींदा आहिनि दहेज जी प्रथा सभु बंदि कोन थी आहे अॻे छोकिरे वारा घुर्ज कंदा हुआ हाणे माउ पीउ हुननि जी ख़ुशीअ सां पंहिंजी धीअ खे सभु कुझु ठाहे करे ॾे थो पियो जीअं त कपिड़ा लटा सोन जूता खाधे पीते जूं शयूं